न्हय तुमकां हॅरिटेज बिल्डींग्स जाय काय पोन्नी बिल्डींग्स जाय हां कित्याक कित्याक दॅर आर साम गूड हॅरिटेज बिल्डींग्स ऑफ मॉर्टन गोवा ऑल्सो तीय तुमच्यांनी पळोवपा जाता एक म्हणजे मळा एरिये भितर तुमी जर गेले जायत मळा फाँतेनाश थंय तुमकां खुबश्यो अश्यो पयलिंच्यो बिल्डींगो मेळटल्यो आनी दॅट इज बीन प्रिजर्वड इन कनजरवेटीव झोन फुल मळा फाँटेनाश त्यो बिल्डींको म्हणचे आदलीं घरा मोडपा पसून दिनात आनी रिनॉवेट केल्यार त्याच पद्दतीन करपाक जाय अशे तरेचो ते सगळे आर्किटेक्चर जें आसा तें तुमकां थंय पळोवपा मेळटले आनी त्याच बरोबर तुमका मात्शें थोडे भायर भितर करून घरां पळोवपाक मेळटात तीं एक रस भाउ साहेब बांदोडकर म्हणटा तेंचो पुतळो आसा थंय ताका तेकून एक ऑल्ड सॅक्रिटेरीयेट आसा थंय आदील शहाज पॅलीस म्हणून आशिल्लो तसो तो आदील शहाज पॅलस तसो ऑपन आसा आतां थंय वचून भितर तुमच्यानी पळोवपा जाता पयलींचे सगळें ना थंय म्हणजे आतां मात्शें बद्दल्लां बिद्दल्लां बट भितरलें स्ट्रकचर तशेंच दवरला बट फाटल्यान एकांउट्साची बिल्डींग आसा एकांउट्स चिपार्टमेंटाची थंय तुमच्यानी वयर सकयल वसून सहज एक पासय मारून पसून वयर सकयल पळोवपाक जाता कशें तरेचे स्ट्रकचर आशिल्लें तें आनी त्याच बरेबर तुमच्यानी मुद्दम तुमी वचून पळयात जाल्यार हॅड कॉर्टस पुलीस स्टेशनाची जी बिल्डींग आसा थंय आनी ताच्या सायडीक इंस्टीट्यूट मिनेजीस ब्रगांजा म्हणून आसा आनी ताच्या फाटल्यान थंय पुलिस्टेशनूच आसा पूण ताच्या सायडीक देंपो त्या घरा भितर वसपाक मेळ्यार खूब बरें जातलें तांचेंय घर तातूंत भितरूच आसा अशे खुबशे प्रिंटींग प्रॅसूय त्याच बिल्डींगेंत आसा आनी थंय म्हणजे एशियेंतले पयलें प्रिंटींग प्रॅस हें थंय हाडून दवरील्लें पयलीं सो ती बिल्डींगूय तुमच्यानी पळोवपाक जाता ह्यो सगळ्यो पुर्तूगीज तेंपा वयल्यो बिल्डींगो आनी वयर मागीर दोंगोर आसा दोंगराचे वयर आल्तीन म्हूण आसा त्या आल्तीनाचेर अश्यो खुबश्यो बिल्डींगो तुमकां हांगा थंय पळोवपा मेळटल्यो तर त्याच बरोबर आमचे कडेन एक हॅरिटेज बिल्डींग आसा ती तुमी मुद्दम पळोवची तीं हालीं मोडपाक काडिल्ली आनी सगळे भारत भरांतल्यान आर्किटेक्चरानी बोवाळ मारलो की दीस इज अवर हॅरिटेज ऑफ इंंडिया आनी ती तुमका उडोवची नी म्हणून दॅट इज कला अकादमी काँम्पलेक्स हो ह्या हालींच भायर पडला त्या चार्लस कुर्ररया जांका पद्मश्री पलून मेळ्या ताणी ती बिल्डींग बांदल्या आनी ती बिल्डींग ही आतां हॅरिटेज जाल्या आर्किटेक्चरां खातीर जग भरांतल्या आर्किटेक्ट ती बिल्डींग पळोवपाक येतात सो खूब वेगळें तरेचें आर्किटेक्चर जें हालीचें मॉर्डन आर्किटेक्चर जे हॅरिटेज जालां तेंवूय तुमच्यांनी पळोवपाक जाता एक वेगळें तरेचें दायज आमचें गोंयचें हय हय हय सामके खास करून कितें न्हय गाडी आसल्यार मात गाडयेंतल्यान भोंवडायले चलपा जायना मात्शें कमर मात्शी दुकता मातशें हें जाता आं ताका लागून हय म्हाका चलयत व्हर नाका मात्सो आं सगळ्या भोंवडायता हय आनी दनपारा मात्शें एक कितें अशें जेवण आनी अशें आमगेलें कितें आसतां कल्चर गोंयचें तें मात्शें पळयलें जाल्यार पुरो तितलें आमगेलें हें जाल्यार पुरो म्हाका आनी पयशे बियशे कांय नाकात आं पयशे बी अशे कांय नाका पयशें दंपरा आमगे मात्शी वेवस्था केल्यार पुरो आं बरें बरें बरें